फाव केब आ इसेबां गोबाव मानो सफैयाखै सों गोबाव जानाय समखौ बुं थासारि सिगां

खालामनाय केब अक्ट'नि थाखाय नोंथाङा जोबोद गोबावनिफ्रायनो नेना दं मानो इसेबां गोबाव लादों बेखौ मिन्थिनो थाखाय ड्रायभार खौ फन हरना सों नोंथाङा बेसे गोबाव नेनानै दं बे समखौ खोन्था